ॼमंदड़ ॿार यानी नवजात शिशु ॿारनि जो असांखे ख़यालु ईअं रखणु खपे जीअं ॿारनि जा कपिड़ा सुठे सां साफ़ु रखणा ॿार जीअं बार बार सुसु था करनि पॉटी था करनि त हुननि जा कपिड़ा असांखे पैरां डेटॉल में पिसाए करे सुठे सां साफ़ु करे रखिणा ॿारनि खे बुख लॻे त टाइम टाइम सां खीरु पीआरणो राति जो जीअं ॿार सुम्हनि ता तॾहिं डॉक्टर चवंदा आहिनि कि उन्हनि खे टी टी घंटे में पेट भराइणो ॿार जीअं ॾाढो था रुअनि त ॿार खे चेक करिणो भाई ॿार खे पेट में सूर आहे की न कनि में सूरु आहे उनखां पोइ वैक्सीन वग़ैरह ॿार खे लॻाइणी पोलियो जी दवा जीअं पीआरंदा आहिनि तीअं टाइम सां पीआरिणी उनखां पोइ जीअं असां मतिलबु ॿाहिरि था वञू त तीअं ॿारनि जा सामान सुठे सां खणी वञिणा जीअं ॿारनि जा कपिड़ा थिया शॉल वग़ैरह थिया कंबल थिया दवा थी इहो सभु खणी वञिणो वञण खां पहिरें डॉक्टर खां सलाहु वठिणी ॿारनि जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं दवाऊं खणी वञणियूं आहिनि सफ़र में डॉक्टर खां इहो सभु पुछी छॾिणो भई कहिड़ी दवा कीअं ॼड़ी आहे छा करणो आहे उनखां पोइ ई सफ़र में असां वञी सघूं था ॿारनि जी ॾाढी सुठे सां साफ़ु सफ़ाई रखणी ॿारनि खे सुठे सां मालिश करणी मालिश में जीअं मतिलबु फिगारो तेल हूंदो आहे उहो यूज़ करणो उनखां पोइ साबुण वग़ैरह शैम्पू सुठी कंपनिनि जो यूज़ कॼे जीअं चीकू कंपनी ती अचे जीअं हिमालया आहे जीअं जॉन्सन बेबी आहे उहो यूज़ कजे उनखां पोइ इहो सभु प्रोडक्ट जेके आहिनि इहे सुठी कंपनीअ जा ई यूज़ कॼनि ॿी कंपनी जा यूज़ न कॼनि जीअं कंहिंखे सर्दी जुकाम ख़ासी वग़ैरह आहे त ॿारनि खे उनखां थोरो दूर रखणो ॿारनि खे इंफेक्शन जल्दी फैलजंदो आहे ऐं सियारे में ॿारनि खे हिकदमि सॉफ्ट ऐं कॉटन जा कपिड़ा पाइणु खपनि गरमीअ में जीअं मतिलबु सूती कपिड़ा पाइणु खपनि बारिश में जीअं मतिलबु ॿार हर हर सुसु कंदो आहे त तीअं रिली वग़ैरह असांखे ॿारनि जे लाइ ऐक्स्ट्रा रखणु खपनि